हिंदी भाषा के कुछ आम वाक्यांश और मुहावरे हैं जिनका उपयोग हम अपने रोजमर्रा की बातचीत में करते हैं जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा गड़े मुर्दे मत उखाड़ो आम खाइए गुठलियाँ मत गिनिए आदि